हेल्ल' हेल्ल' औ नोङो आसामनि बड'लेण्ड बासनि ड्राइभार ना अ आं माने आसामावहाय थांगोन आरो आं आलादा स्टेटनि ओमफ्रायो दा मोनाफोराव गाखोयोब्ला गारिफोरखौ ट्रेभेलिं खालामोब्ला माबाफोर माबा जाहोनफोर माबाफोर दङ नामा प्रब्लेमफोर जागोन नामा अ बिदिब्ला माबा ट्रेभिलिं खालामनायखौ बन्द' खालामनांगोन नामा अब्ला मोनायाव थांनो हानाय नङा नामा

अ माने आं बेखौनो आसामाव थांनो नागिरदोंमोन नालाय बेनिखायनो आं नोंनावहाय क'ल खालामनाय जादोंमोन आरोना माबायदि रोंगौ माने आसामनि बारहावाफोरखौ इसे माने आङो मोनाफोराव बिदि ट्रेभेलिं खालामोबा मा रोंगौ मा रोङा बेखौनो आं नोंनावहाय क'ल खालामनाय जादोंमोन आरोना

अ अ

औ दे होनब्ला थेंकिउसै खिन्थानायनि थाखाय बेखौनो आं सोंहरदोंमोन आरो औ देह